म्हाका शास्त्रीय आनी आधुनीक दोनूय प्रकारची गायनां खूब आवडटात म्हळ्यार शास्त्रीय संगितांतल्यान मनाक एक स्थिरता मेळटा एक लक्ष एकाग्र करपाची शक्ती मेळटा आनी एक बरो अनुभव मेळटा तर आधुनीक संगितांतल्यान एक विविधता मेळटा म्हळ्यार नवें सूर वेगळे भाव हें सगळें व्यक्त करपाची एक संद मेळटा अडचणीच्या दृश्टीन तर जर आमी पळयलें जाल्यार शास्त्रीय संगीत हें सामकें कठीण अशें दिसता कारण ताच्या खातीर खूब रियाज करचो पडटा स्वरांचें शुद्धीकरण आसचें पडटा लय ताल हांची अचूक जाण आसप हें सामकें आवश्यक आनी आधुनीक संगीत संगीत जें आसा तें ताच्या मतीन सामकें तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार सोंपें अशें दिसता पूण त्या आधुनीक संगितान सुद्दां भावपूर्ण अभिव्यक्ती जी आसता ती योग्य तरेन लोकांच्या फुड्यान दवरप एक तंत्र सांबाळून गावप हें सुद्दां तितलेंच म्हत्वाचें एका वाक्यान सांगपाचें म्हळ्यार शास्त्रीय गायन हें कठीण पूण दोनी प्रकारचें गायन म्हाका आवडटा कित्याक म्हळ्यार तातूंतल्यान संगिताचो जो अनुभव मेळटा पळय तोच म्हत्वाचो म्हाका तरी अशें दिसता की दोनूय प्रकारचीं गायनां कठीण पूण शास्त्रीय मातशें चड कठीण